हाँ हमारे पास में मवेशी हैं और हम ग्रामीन क्षेत्र में रहते हैं और हमारे गाँव में काफ़ी सारे लोगों के पास में मवेशी हैं जिसके लिए हमको सुबह उठकर चारा वगैरह देना होता है मवेशियों को उनको नहलाना धुलाना पानी पिलाना दूध निकालना उनके लिए चारा इकठ्ठा करना उनको टाइम टाइम पे चारा देना जैसे कि खल्ली है पशुहार है हरा चारा है भूसा है ऐसे सब टाइम टू टाइम उनको देना पड़ता है और उनकी देखभाल के लिए जैसे कभी बीमार अगर हो गए तो डॉक्टर भी बुलाना पड़ता है फिर इलाज करवाना पड़ता है उनको नहनाने नहलाने के लिए साबुन से नहलाना पड़ता है जो मार्केट से मिल जाता है हमें आयुर्वेदिक साबुन और कभी उनको चराने के लिए ले जाना पड़ता है जंगल वगैरह में घुमा घुमाने के लिए और गाय के बछड़े हैं तो गाय के बछड़ों को भी अच्छे से देखभाल करना पड़ता है मवेशी के बछड़े हैं तो उनकी भी अच्छे से देखभाल करना पड़ता है और उनको मतलब बांधने वांधने के हिसाब से अच्छे से व्यवस्था करनी पड़ती है कि जैसे पथरीली जगह ना हो कंक्रीट का कंक्रीट की वाली जगह हो ताकि बैठने उठने में आसानी हो सके उनको और दूध का उत्पादन बढ़ाने के लिए उनको अच्छे से खल्ली वल्ली खिलाना और नहलाना धुलाना और साफ़ सफ़ाई के लिए भी अच्छी व्यवस्था करना पड़ता है साफ़ सुथरा रखना पड़ता है जैसे कि उनको गोबर नहीं होना चाहिए वहाँ पर गोबर किया है तो उसको उठा लेना पड़ता है बार बार और पानी से उनके जहाँ बैठने उठने की जहाँ उनको बांधते हैं वहाँ साफ़ सफ़ाई करना पड़ता है और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मवेशियों को लेकर की जाती है ताकि आपका वो

प्रोफ़िट भी हो सके और उनकी अच्छे से देखभाल कर सकें और उनसे होनेवाले उत उत्पादन से जैसे दूध से हम दहीं बनाते घी बनाते हैं पनीर बनाते मही बनाते जिसको मार्केट में आसानी से बेचा जा सकता है और उससे हमको काफ़ी अच्छा मुनाफ़ा होता है